मुखे पहिरीं योग करण जो शौक़ु कोन हुओ ऐं मूंखे ॾाढो घुटननि में शरीर में सूरु हूंदो हुओ गोॾनि में बि सूरु हूंदो हुओ त मुंहिंजे हिकु दोस्त जेको जेको योग कंदो हुओ डेली रोज़ु उहा योग कंदो हुओ त उन मूंखे सलाहु ॾिनी त तूं बि योग कर मूंसां गॾु त तुंहिंजो शरीरु स्वस्थ रहंदो ऐं घुटननि जो बि सूरु तोखे लही वेंदो ऐं पोइ मां योग योग शुरू कयो धीरे धीरे मां शुरू कयो पोइ त मूंखे सॼो इहो शौक़ थी वेंदो जेसि ताईं योग न कयां तेसि ताईं मज़ो न ईंदो हुओ सुबुह जो वञी करे मां बि दोस्त सां गॾ बाग़ीचे में योग योग कंदसि ऐं पोइ मूंखे शरीर जो जेको घुट गोॾनि गोॾनि जो जेको सूरु हुओ शरीर जो सूरु हुओ उहो मूंखे लही वियो ऐं शरीर में ॾाढी ताज़गी ईंदी हुई शरीर बि मुंहिंजो योग करण सां मज़बूत थि थियो ऐं स्वस्थ रओ ऐं इन करे मां रोज़ु योग इहा मूंखे दोस्त ॾाढो इन योग करण जे लाइ प्रेरित कयो ऐं इहो मां हाणे योग रोज़ु कयां पियो जंहिंजे करे करे उन दोस्त जो आभारी आहियां